जॾहिं असां बैंक में लोन वठणु वेंदा आहियूं त असांखां बैंक असांखां कुझु काग़ज़ वठंदी आहे जीअं त काग़ज़ ऐं इन असांजे घर जा पेपर ऐं असांजो पेन कार्डु असांजो आधार कार्डु असांजे असां जिते रहंदा आहियूं हुन जो हुन जो काग़ज़ असांखे इए बैंक में जमा कराइणा पवंदा आहिनि उनखां पोइ बैंक असांजा काग़ज़ चैक कंदी आहे ऐं असांजे घर जो असांजे घर जी जाच कंदी आहे उनखां पोइ असांजो जेको बि असांजो क़र्ज़ु आहे उनजो कमु अॻियां वधंदो आहे